जयपुर ज़िले में स्वास्थ्य सेवा काफ़ी अच्छी है इसमें दो प्रकार के अस्पताल भी होते हैं एक सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल सरकारी अस्पताल में जैसे कई जो योजनाएँ होती हैं वह काम में ली जाती हैं जैसे अभी एक नई योजना आई थी जिसका नाम था चिरंजीवी योजना इसमें पांच लाख तक का इलाज जो है वह मुफ़्त में दिया गया था जो सरकारी अस्पताल होते हैं इनमें इन जो इन इनमें इन योजनाओं की वजह से हमारा जो खर्चा है वह बहुत कम भी हो जाता है और काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा इलाज भी हो होता है यहाँ के चिकित्सक भी काफ़ी अच्छे हैं जो कि अच्छे से इलाज करते हैं और काफ़ी इनका जो इलाज होता है वह ज़्यादातर इलाज उनका सकसेसफ़ुल होता है और सर निजी अस्पतालों में भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं परंतु वहाँ पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं